गुजरात में गुजरात समाचार गुजरात मित्र दिव्य भास्कर जीअं टीवीअ में बि हिकु गुजराती चैनल ईंदो आहे ऑनलाइन बि सभु ख़बर पवंदी आहे गुजरात में पेपर बि गुजराती में ईंदा आहिनि पेपर में जीअं असांखे लेट ख़बर पवंदी आहे ऑनलाइन में जल्दी ख़बर पवंदी आहे न्यूज़ बि ईंदी आहे ईअंई न्यूज़ में ख़बर थी पए त ऑनलाइन में ज्यादा ध्यानु ॾियणु खपे